म्हाका वेग वेगळ्या तरेची झाडां रोंवपाक आवडटात पूण स्पेशली सांगपाक गेल्यार चडशीं आमगेर फुल झाडां आसात मोगरी रोंयल्यांत दसणी रोंयल्यात वेगळ्या वेगळ्या तरेचे गुलाबाचीं झाडां रोंयल्यात हय ती पोवपाक आनी जेन्ना ती फुलतात तेन्ना बरी दिसतात त्या भायर करवीलाची झाडां तुळस पुदीना हि सगळीं वखदी झाडांय गंजन म्हणना ती सगळीं वखदी झाडांय बी आमगेर रोंयल्यात आनी ताची बरे तरेन निगा हांव घेता